आमचे वाठारान सद्याक तर पर्यटन सुदारपा खातीर आमचे हेतून हें नाका कित्याक काय म्हणल्यार जेन्ना पर्यटन म्हणोन हांग येतले तेन्ना म्हाका तर अशें दिसता की आमची जी ओरिजनल विलेज लायफस्टायल आसा ती डिस्टर्ब जातली जेणे करून म्हळ्यार आताची आताची पिढी जी आसा ते ट्युरिस्ट म्हणटगीर कितें जाता आतां ट्युरिस्टाच्या मनान कितें आसता गोवा म्हळ्यार एन्जॉय करपाचे लायफ लायफस्टायल एन्जॉय करपाचे सोरो पिवपाचो गाडी घेवन भोंवपाचे रातभर नायट नायट आवट पार्टी हे सगळे सो अशें करून आमची आमची जी गांवची जी थंडसाण आसा ती डिस्टर्ब जातले अशें म्हाका दिसता सो नेगेटीव पॉयंट असमजता हांव किद्या आमची जी संस्कृतकाय आसा आमचे गांवचे जे कल्चर आसा तें डिस्टर्ब जावपाक ना कशें म्हणटा बाकी तरेन सपोज कितें बरें तरेन कितें इम्प्रुवमेंट जायना जाल्यार कितें जाय जाल्यार ओके आसा बट ट्युरिस्ट स्पोट असो करता तेन्ना म्हाका तर अशें दिसता की आमची वायट परिणामान वयतली तेंचे पळोवन आमची भुरगीं फाल्यां म्हणटली की आमी रातची पार्टी करतलीं म्हणल्यार तेय बीन म्हणटले आमी पार्टी वयतली भायर रातची भोंवपाक शिकतली सो ते म्हाका तर दिसना हें बरें आसतले म्हणून आमच्या गांवा खातीर इतकेंच